दाखालि आं हरसिंगा बिस्थि बाजाराव दख'ना बायदोंमोन जोंहा न' साथियाव जे हाबा दंमोन हाबायाव जोंहा आगर गुबै दख'ना गानोथ' गोमो गाबनि खिन्थु खालारा ब्राथ समायनामोन आंबो लुगैदोंमोन नाथाय बेयाव होनो गोनां जाबायना होनायखाय आं माबायासै बिनि आगोलाव आं गांसे बायदोंमोन मा होन्ना बुङो बेखौ बे जिनजि आगर ना मा होन्ना बुङो गोमो गाबनियानोमोन अब्लाबो आं बेखौ एसे एसे फसायाखैमोन आरो लानो गोनां जाबाय अमफाय बि जोंहा आरो हाबायाव आगर गुबै दख'ना गानो नालाय गोमो गाबनि आरो फालि लोगोसे बायफादों गोथां रेगे रेगां ब्लाउस गासैखौबो बायनानै होफैदोङो आरो आङो होफैनानै बिनिफ्राय लोगोसे जोङो बि माबायाव खैना गोदाना जि खोबो ना खर'आव गोजा गाबनि बेखौबो होफैदों आरो बे मोजाङानोमोन गासैबो बुस्थुफोराबो खिन्थु आं थोसे लुगैनाय मोनदोंमोन थाखा फैसानिबो एसे माबा जाबायथ' बायनो हा हायासै बि हिन्जाव गोदाननो आनथा बायना होफैबाय आगर गुबैनि गोमो गाबनि जारौरौ थारमोन रङा बेखौनो होफैबाय आं बायनो लुगै लानो लुबैदोंबाबो लानो मोनाखसै दा आरो आं मा माबा बावगोन बिनो आरो जोंना बि जोंनि नेम मथे दख'नाखौ होथारनांगौ नालाय आंबो होगोन होन्नानै बुंना लाबाय औ होनायखाय आरो आङो बायबाय बायनानै बिखौनो होफैनाय जाबाय आरो ज' दख'नायाथ' गोमो गाबनि आगर गु गुबै बिराथ समायना थारमोन आरो बिखिनियानसै आरो